चिरां जिल्लानि जायगायारि थासारि होनबा जोबोरैनो मोजां होननांगोन बेनि आबहावा बेनि बारहावा बेनि मोजाङानो चिरां जिल्लाया आं बेवहाय थानानै जोबोर मोजां मोनो आं बे चिरां जिल्लायावनो जोनोम जादों हिसाबै चिरां जिल्लाखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय माखासे जौगानायनि बेलायाव नायोब्ला चिरां जिल्लाया गोबां गोग्लैसोनाय होननांगोन आसाम हादरनि मादाव जोंनि चिरां जिल्लाया प्राय गोग्लैसोनाय दिनैसिमबो बेवहाय थांलाय फैलायनि हान्थामेलानि खाबुफोरा गैया बेनिफ्राय जाय जि फरायसालिफोर नांगौ जायो जेरै डिग्री स्कुल डिग्री कलेज बेनिफ्राय जोङो खाथियावनो गोजौ थाखोनि फरायनायखौ जों मोननो हाया आरोबाव मोजां मोजां जोंनि सोलोंथायनि बेलायावबो लिटारेसि रेटआबो गोबां खम खार'ना बेनि जाहोनाफोरा बेफोरनो जानो हागौ जेरैहाय हान्थामेलानि खाबु गैया जोंनि जिहेतु समाजफोरा दासिमबो जोंनि समाजनि साननाय हनायफोरा दासिमबो गोबां गोग्लैसोनाय आरो बेनिफ्राय राजखान्थियारि थासारि होननानै बुंनो थाङोब्ला चिरां जिल्लाया गावखुंथायारि जायगा हिसाबै जेरै बि टि आर आव गोग्लैयो बे बि टि आर नि मोनसे जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्लाया बि टि आर नि गासै जिल्लाफोरनिफ्राय सबसे गाहायसिनाव दं होननानै बुंनो हायो बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव दं होननानै बुंनो हायो जेरै क'क्राझाराव गोबांथार नांगौ नांगौ माखासे जौगाथायफोरा जाबाय बेनिफ्राय देहा फाहामसालि बेनिफ्राय गेलेनायनि खाबुफोर बेनिफ्राय फरायसालिमा बुहुम फरायसालि बेफोरो क'क्राझार जिल्लायाव दङ जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबांथार खम गेलेनायनि बेलायावनो आरो राजखान्थि होननानै बुङोब्ला चिरां जिल्लायाव गोबां गिदिर राजखान्थियारिगिरिफोरा दङ जेरै सिगाङाव दङमोन चन्दन ब्रह्म बिथाङा आसामनि टुरिजोमनि मिनिस्टारमोन बेनिफ्राय दिनैहाय चिरां जिल्लानि थामजिसे नं सिडली समष्टिनि सिडली समष्टिनि माबाया एम एल ए हिसाबै बिथाङा दा दिनैसिम दङ बेखिनियानो थेंक इउ